बिहारमे तऽ ओना अहाँ सब देखते छियै कि बिहारमे मौसम केना केना चेंज होइत हय छै जेना भऽ गेल गरमीके मौसम तऽ गरमीके मौसम जखने आबैत छै ने तखनिए हमरा आरके पेड़के करीब रहएके पड़ैत छै तऽ पेड़के छाँवमे धूप से बचैके रहैत छै आ कपड़ा गर्मीके कपड़ा अलग खरदैके पड़ैत छै गरमीमे पङ्खा खरदैके पड़ैत छै जे खराब छै ओकरा ठीक करबैके पड़ैत छै आ गरमिएमे गरमीके मौसममे एक तरह से ठीको छै किएकी गरमियो होनाइ जरूरी छै औओरो गरमी गरमीके मौसममे तऽ दिक्कत तनी मनी होयत छै किएकि मौसम चेंज होयत छै तऽ आदमीके दिक्कत होयत छै आ गाय भैंसके भी दिक्कत होएत छै आदमीके गरमी लागैत छै तऽ ओहो तऽ दिक्कत होइत छै लाइन ओइन कटि जाए हय गरमीके मौसममे आधा कटले रहए तऽ ओहोमे दिक्कत होएत छै जेना बिहारमे ठण्डिओके मौसम आबैत छै तऽ ठण्डीके मौसम आबैत छै तऽ फेन एकाएक चेंज होएके पड़ैत छै आदमी सबके तऽ जखनी चेंज होय छै तऽ तनी दिक्कत होयत छै किएकि बिहार तनी गरीबो राज्य छै तऽ इहाँ पैसोके दिक्कत होएत छै तऽ ठण्डीके मौसम आबैत छै तऽ ठण्डीके मौसममे ऊनबला कपड़ा सब खरदैके पड़ैत छै आओर घरमे रहएके पड़ैत छै बाहर कहीँ जा रहलियै हन तऽ गाड़ी ओड़ी से जाय छिअय तऽ ओहु मे दिक्कत होयत छै आ ठन्डीयोके मौसममे दिक्कत होयत छै हालाँकि ई सब चेंज होय रहैत छै मौसमके कारण लेकिन हमरा आरके ई सब झेलैके पड़ैत छै किएकि बिहारमे दू तीन गो मौसम आबैत छै जेना बरसातो आबैत छै तऽ बरसातमे तऽ आओरो दिक्कत होइत छै किएकि बरसातमे पूरा बिहार ओतेक बिकासशीलो राज्य नहि हय बी बिकासो नहि भेल हय बिहारके जे बिकासो नहि भेल छै बिहारके जे बिकास नहि भेल छै तऽ रोडो आर अहिना गन्दा खराब रहैत छै टूटल फुटल रहैत छै आ रोड नहि बनल छै तऽ बारिशके मौसममे जे मे निकलैत छियै बाहर तऽ पूरा रोड किच किच एगदम भरल रहैत छै कादो से तऽ बिहार तनी ठीक भऽ जेतै तऽ बारिशके मौसममे तनी ठीक रहतै तऽ बारिशमे मौसममे बाहरो निकलैत छियै बाहरो निकलैत छियै तऽ बारिशमे बारिशमे भींगे हुअ तऽ भींग जाइत छियै तऽ तबियतो पर असर पड़ैत छै तब बारिशके मौसममे भी बहुत दिक्कत होइत छै तऽ फेर कभी कभी सुखाड़ोके स्थिती आ जाइत छै बिहारमे तऽ सुखाड़ जखनिए आबैत छै सुखाड़ आबैत छै तऽ पानि आर पानिके किल्लत हो जाइत छै पानि मिलबे नहि करैत छै जल्दी तऽ पानि नहि मिलतै तऽ आदमी पानि पर जादा आओर पानिमे आदमीके जीबन पर जादा असर पड़तै अगर पानि नहि मिलतै तऽ आ तऽ कभी कभी सुखाड़ जे आबैत छै आदमीके बहुत जादा दिक्कत होइत छै पानि पीए ला भी पानि नहि रहि पाबैत छै आदमीके नहेनाइ भी नहि होइत छै गाय भैंसके भी नहबैमे नहि होइत छै किछु नहि केनाइ होइत छै तऽ पानिए तऽ एगो एहन चीज हय तऽ पानिके भी दिक्कत रहैत छै तऽ एहन एहन बहुत मौसम छै बिहारमे जे आबैत रहैत छै तऽ ई सब तनी मनी बिहारमे आबिते रहैत हय